हम कल तक न्यूज़ चैनल से बोल रहे हैं हमको जो है हमको जो है यहाँ सिमरिया पुल बन रहा है बग़ल में तो हमको उसका उसके उसके बारे हमको उसके बारे में पता लें लेना है क्या कैसे हो रहा है कौन चल रहा है आप बता सकते हैं फिरी हैं आप तो थोड़ा बताइएगा तो कितना कितना इसका मतलब कि कितने टेंडर हैं इसका कितने का इसका पुल का अथी है टेंडर

इतना बड़ा पुल है हाँ सुनने में आया सुनने में आया एशिया का सबसे चौड़ा पुल है चौड़ा बिरिज है यह बन रहा है बन कर तैयार हो रहा है

कब तक यह पूरा हो जाएगा अच्छा दो हज़ार पच्चीस तक शुरू हो सकता है ना यह

तो और सर हाँ बोलिए तो आप और थोड़ा जा कर देखते हैं संडे के दिन अच्छा करते हैं मतलब कि कैसा इंजीनियर सही से काम कर रहा है कि डुप्लिकेट माल बना रहा है पता है बिहार में कितने बहुत सारे पुल दिन ब दिन गिरते जाते हैं तो क्या लगता है आपको

हाँ तो वही पुल मज़बूत होना चाहिए पुल में और क्या

ठीक है तब ठीक है मिलते हैं फिर कभी ठीक ठीक ठीक ठीक